जोंनि ओनसोलाव माखासे सुबुंफोर लेखा रोङै सुबुंफोरनि जाहोनाव जोङो गोबां जेंना मोगा मोगि जानांगौ जायो रां रांखान्थियावबो गोबां जेंना जोङो जानांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय माने सुबुंफोरा दासिमबो इसेबां जौगानाय जाबोआखै माने आरो रांखान्थिनि बेलायावबो जौगानाय जायाखै बेनि थाखायनो जोंहा त्रितमेन्त लानायाव फाहामथाइ लानायाव गोबां जारला जायो आरो बेनिफ्राय जोंनि डक्टर फोरा बुजायो बयखौबो बेनिफ्राय जों डक्टर फोरनि बोसोनफोरखौ जों लायो बेनिफ्राय जोङो माखासे फाहामथाइ मा बेराम जादों मानि सायाव सोनारनानै बेखौ जोङो डक्टर नायै नायै जोङो डक्टर फोरनि खाथियाव थांनाय जायो आङो सासे जेनेबा अंगनबादि वार्कार हिसाबै आङो मिन्थिगौ सासे जेनेबा गार्जेन लेखा फरा रोङै गारजेन फोरा गथ'खौ माबायदि थिथि सुनांगौ माबायदि त्रितमेन्त लानांगौ गथ'खौ माबायदि जोथोन होनांगौ बेफोरनि नलेज माने गियाना इसे खम जायो आरो बिसोरनाव दासिमबो खोमसि फोथायनाय दङ जायनि थाखाय बिसोरो खोमसि फोथायनायजों बेंखन जानानै जे गावसोरनि जेबायदि फाहामथाइ होनांगौ बेफोर फाहामथाइ होआलासेनो बिसोर गुबुन गुबुन रोखोमै बिसोर सिकि माने फाहामथाइ होनानै गाव गावनि गथ'फोर बा गाव गावनि न'खरनि सुबुंफोरखौ माने खैफोदाव खोख्लैनानै लायो ओंखायनो आं सानो जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय रांखान्थिनि बेलायावबो इसे असुबिदा फैयो आरो माखासे रोङै लेखा रोङै सोलोंथाइ खमनि थाखायबो जोंनावहाय इसे उसुबिदा फैयो माखासे सुबुंफोरनि थाखाय नाथाय जोंनावहाय बांसिनानो सोलोंथाइनि बेलायाव इसे जौगाबोबाय जायनि थाखाय दिनै नि सिमावहाय जोंनि जे मेडिकेल नि जोंनि जे फाहामथाइ बेफोरनिफ्राय जोंनाव सावस्रिनि थाखाय गोग्गो सावस्रिनि थाखाय गोबां जोंनावहाय माने बोसोन थाङो आरो जोंखौ माबायदि रोखोमै फाहामथाइ लानांगौ बेफोरखौ जोंनो बोसोनथाय होयो